کچن میں بہت سارے برتن ہوتے ہیں اور بہت سارے برتن کا ہر طرح کا یوز کیا جاتا ہے جیسے کڑھائی میں سبزی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور دیگچی میں چاول واول بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں پتیلے میں چائے بناتے ہیں اور چمچا کا یوز چلانے کے لیے کرتے ہیں کسی چیز کو چاول چاول چلانے کے لیے اور چاہے سبزی چلانے کے لیے اور چاہے کسی چیز کو بھی چلانے کے لیے چمچا کا یوز کرتے ہیں چائے بنانے کے لیے ہم پتیلی کا یوز کرتے اور اس کے لیے چھنی بھی چھنی کا بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد گلاس کا پانی پینے کے لیے یوز کرتے ہیں جگ کا پانی پانی رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کا دیکھ کر ہم بریانی وغیرہ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں کچن میں اور پلیٹ کا کھانا کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور کٹوری وغیرہ کا کسی چیز کو رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے دال وغیرہ ہو گیا سبزی وغیرہ ہو گیا اس طریقے سے چیز کو نکالنے کے لیے یوز کرتے چھوٹا چیز وغیرہ ہو سبزی وغیرہ ہو گیا اور چمچا وغیرہ کا یوز ہر چیز میں کرتے ہیں کسی چیز کو نکالنے کے لیے چمچہ کا یوز کرتے ہیں اور پتیلی کا یوز کرتے ہیں ہم لوگ دودھ وغیرہ ابالنے کے لیے کھیر بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور بیل بیلن چوکے کا یوز روٹی بنانے کے لیے کرتے ہیں لگن کے یوز آٹا آٹا گوندھنے کے لیے کرتے ہیں اور کنشتہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں چاول کسی میں رکھا جاتا ہے کسی میں آٹا رکھا جاتا ہے سامان وغیرہ رکھنے کے لیے کنشتہ کا یوز کرتے ہیں ڈبہ ہوتا ہے کچن میں اس میں سب مصالحے وغیرہ رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد کچن میں بہت سارے ایسی گلاسز ہوتی ہے کف ہوتی ہے جس میں ہم چائے پینے کے لیے یوز کرتے ہیں کٹوری وغیرہ ہوتی ہے اس میں ہم کھیر کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد پتیلا ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیز اس میں رکھنے کے لیے بنانے کے لیے اسے یوز کرتے ہیں ہم